आं सासे बर' सुबुं आं सासे बर' मानसि आङो बर'फोरनि माखासे सोदोब आरो बाथ्रा खोन्दोबफोरखौ मोजां मोनो बे खोन्दोब सोदोबफोरानो जाहैबाय समायना रमायना बायदि बायदि आरो खोन्दो फोरा जाहैबाय ज' ज' जिरि जिरि स्रां स्रां बायदि बायदि आरो आङो बे बर' रावनि थागिबि बुंग्रा जानायनि थाखाय गावखौनो दुगा एबा दुगि मोननानै लाया मानोना बे भासाया जाहैबाय आंनि बर' बिमानि राव आरो आं बेखौ गासैबो रोङो माने बयबो मानसिया गावनि बिमानि रावखौ रोङो बेनि थाखाय आङो गावखौ दुगा साननानै लाया